जेनेबा आं गोदोनि ओंख्रि संनायफोरखौ मिथिनो मोननाया खारैजों रन्दैजों होनानै ज' होफाखायोमोन आरो ओमफ्राय अमा बेदराबो बिदिनो गोरान फोरानखाबाय ओइबासेनो खारै रन्दै बिदिनो नारजि अमा बेदर खनसेनो होयोमोन आरो गोदोनिया रुयोसोमोन गोदोनि मानसिया रुनायखौसो गोथाव होनो ओमफ्राय दानि मानसिफ्रा खारैजों दन्द्रं मनद्रं एग्लियो आरो बेखौ थावा होनो आरो मानसिफ्रा गोदोनियाथ' थावा होनखायो गोदोनि मानसिफ्रा ओमफ्राय अनद्ला ओंख्रिखौबो जाबाय बिदिनो बेदरफोरजों संब्ला बेरदखौ एवो आरो ओमफ्राय बिदिनो नाफोर गोरानफोरब्ला नाफोरजों सङोब्ला नाखौ होसनबाय आरो जब्ब' होसनबाय दाउफोरजों सङोब्ला दाउखौ बिदिनो एवबाय एवखांनानै दै होबाय खांब्ला आरो बेदरखौ एवनानै खांनांला आरो अनद्ला संब्ला दै होबाय गोदौ होबाय ओमफ्राय खारैखौ अन होयियावनो होग्रोयोब्ला होग्रो जायो आरो खारैफोरखौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो अन होखांनानै होयो आरो खारैखौ अनखौबो बानलुजों अनजों देफाखायोमोन गोदोनिया खनसेयैनो जाजोबोमोन आरो माने बे जिराफोरखौल' सामब्राम गुफुर बेफोरखौल' अनाव देनानै होबाय आरो मोदोमनायनि सिगां होयोब्ला मोजांमोन उनावसो होनांगौ जाहैयो आरो बिदिनो खुमब्राफोरजों सङो बिदिनो खानानै लायबाय बारिफ्राव खानानै लायबाय आरो हाबाय हानायावबो बिदिनो गोबाव लायो हारसिं हायोब्ला हाबाय बिदिनो सुबाय सुनानै आरो बिदिनो बेदरफोर दंब्ला बेदरखौबो सुफादो मोननैजों सुखादो आरो बिदिनो अरफोर जरायखाबाय सारायफोर जानबाय संबाय बेदरफोरखौ एवग्रोबाय बेदरफोरखौबो खांनांला आरो खुमब्राजों संब्लाबो सोरबा सोरबा खाङो आरो गेब्लेयो होननानै आरो सोरबा सोरबा खाङा गोबाव संब्लासो रस ओंखारो होननानै बिदिनो होसनब्रबनाया रस ओंखाराना बेदराबो बेखायनो ज' एवखांब्लाथाय मैगंखौ होसननांगौ बिदिनो खुमब्राफ्रा बिदिनो दैफोर ओंखाराब्ला दै होनांगौ आरो दै होबाय बिदिनो गोदौबाय बानलु बुनलुफोर होबाय जिराफोर होबाय सामब्राम गुफुर बायदिसिना होबाय आरो मोनब्ला खांबाय खांबाय बिदिनो खुरनानै होनांगौ जाहैयो आरो जाग्राफोरनो संग्रा मानसिया खुरनानै होआब्लालाय ओंखायनो लाफाफोर माफोर संनो गोदोनिया थाव सेरामोन आरो ओइबासेनो दैजों संख्रिजों फुदुंग्रोबाय ग्लाब ग्लाब ओमफ्रायसो दै गोदौब्ला होसनबाय आरो मैगंखौ लाफाखौ बांसिनानो गोदोनि मानसिफ्रा थावजों जायामोन आरो मुला मैद्रु बे मुला मैद्रु बेदर गैयै मुलाया बिलाइ गोजाया बेखौ रुनानै जायोमोन आरो मानि बे बेदर गिदिर गिदिर बेदर थानायफोरखौ जायोब्ला थाव नांगौ लगाय लथाय बिलाइजों माजों जायोब्ला आलुफोरब्लाबो बिदिनो जहलफोर बांसिन जानाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव फाजा फुजा बांसिन जानो रोङामोन आरो

ओमफ्राय आरो दस्रा दस्रा मैगं दङ ना बेफोरखौबो मा मा मैगं होनो नामफोरखौबो बावलायलाङोहाय आं माबा फालें गाजर बायदिसिना होनलायलाङोहाय बेफोरखौ जानो रोङामोन नामा गोदो ना बांसिन जानाय नुवामोन आंबो जोंबो बांसिन जायामोन फालेंखौबो मोनजाफेराखौमोन आं सानसेखालि जाबाय माबा माथो लिमोनद्रा फादुब दुबसो मोनजायो जानायदों आरो ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाय सङो जायो बिदिनो माब्लाबा बिदिनो मैगं लायो थाइगं लायो बारिफ्रावबो बिदिनो माखौबा हाग्राफ्राव बिदिनो नागिरनानै जाबाय आरो न'आवनि मैगंफोरखौ जानो बानायाव हाग्राफोरनिखौबो लायबाय आरो जाबाय सिब्रु बायदिसिना नागिरनानै जायो न'निखौ जानो बाब्लाथाय सिब्रुआबो आलुफोर होब्ला जाजायो आरो आलु होदो बिदिनो नाफोर दंब्ला होदो बिनिफ्राय थास' आथिं ए सान्दुं गोसा गोसि नागिरनानै लायो बिदिनो खस्थ' गोलोमदै गोलोमदा गोलोमगुलायनाय लायो सान्दुं गोसायाव थास' आथिङाथ' सान्दुं गोसायाव खायाब्ला जाखाया लाबोबाय सायबाय मानलु मानला सायलायबाय बिदिनो ना गोरानफोरजों जानो होननानै लायो सायो बेखौबो गोदोनिया रुनासो जायोमोन आरो थास' आथिं ना गोरान बिदिनो ज' होसननानैसो जायोमोन गोदोनिया जेखौबो रुनानै जायोमोन आरो